हाँ गुड मॉर्निंग सर जी भैया राम कुमार जी से बात हो रही है मेरी हाँ भैया मेरे को व्हर्लपूल का डबल डोर टू स्टार रेफ्रिजरेटर चाहिए पहले मेरे को भैया ये बता दीजिए कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं क्या क्या मतलब नया फ़ंक्शन दिया है क्योंकि मैंने इसे वो फ़ेसबुक पे देखा था और मुझे ये बहुत पसंद आया था इसलिए उस पे आपका नंबर भी था मैंने उस पे नंबर से आपको कॉल किया इसमें अब क्या क्या फ़ंक्शन हैं मेर को भैया बता सकते हैं ये अलग अलग लीटर में आता है क्या भैया जी भइया मेरे को तब तब तो अलग अलग रेट भी होगा जी भैया मेरे को सबका रेट बता दीजिए कैसे कैसे है तो फिर मैं बताऊँ भैया ये तीन सौ सत्ताईस फ़ीचर वाला तो सही है लेकिन इसमें फ़ंक्शन क्या क्या दिया है जी जी जी भैया ठीक है भैया और कुछ जी भैया जी जी भैया इसमें तो फ़ंक्सन बहुत बढ़िया दिया है जी भैया तो भैया ये कुछ डिस्काउंट हो सकता है भैया क्योंकि महंगा बहुत है भैया कितने में पड़ जाएगी जी भैया ठीक है मेर को ये पसंद आया मेरे मेरा ऐड्रेस लिख लीजिए भैया मैं भैया सेंड कर दे रहा हूँ लेकिन भैया मेरा डिलीवरी कब तक हो जाएगा ठीक है भैया आप कर दीजिए मैं आपको आपके क्यूआर पे पैसा एडवांस में भेज देता हूँ जी भैया ठीक है भैया थैंक यू